मां बजाज कम्पनीअ जी हिक मिक्सर वर्ती हुई पर हूअ घर वठी करे त चालू कई त हुनजो छाहे चालू करण जो बटणु न पियो हले वरी हुनखां पोइ हुनजा भई त प्लास्टिक जा अंदरों हेठां जीअं ग्राइंडर हूंदो आहे उन जो उहो फेरायो त ॿार जो चाटो पिया पीसूं त उनमें हू सॼो टुटी पियो त वरी वापसि मूंखे हूअ समुझ में इहा कंपनी अचे नथी त हिन जा पोइ ब बटण बि ॾिसूं त बटण बि बिल्कुलु ढिला ढिला अलाइ कीअं हुअसि त असां पाण दुकानदार खे वञी करे चयोसींसि की भई हिनखे तूं मटे ॾे त चयाईं की हिनजी साल जी गारंटी आहे त हुनखां पोइ हुन मटण में चयाईं की साल जी गारंटी आहे त पर हुन असांखे कार्ड न ॾिनई कार्ड ॾिन ॾिनई पर हुनमें तारीख़ न विधी हुआईं त इनकरे असां हीउ प्रोजेक्ट यूज़ करण जे लाइ पसंदि न कंदा आहियूं की भई बजाज कंपनी जो असां यूज़ कयूं जय झूलेलाल